پہلے کے زمانے میں لوگ ہاتھ سے کپڑا سلتے تھے کپڑا کی بنائی کرتے تھے ابھی کے ٹائم میں بہت ساری مشینیں آ گئی ہیں بہت ساری تکنیکیں ہیں مشینیں بہت طرح طرح کے مشینیں ہیں جن سے کم ٹائم میں بہت سارا کپڑا تیار ہو جاتا ہے پہلے کے زمانے میں عورتیں بہت محنتی ہوتی تھی بہت محنت کرتی تھی اب کے زمانے میں عورتیں کم محنتی ہیں اور سستی کاہلی اب کے زمانے میں عورتوں کے اندر بہت آ گئی ہے پہلے کی عورتیں بہت محنت کرتی تھی بہت سارا کام کرتی تھی اب کے زمانے میں ہر کام مشین ٹیکنالوجی کے دوارا ہوتا ہے کم سمے میں زیادہ کام ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ بہت محنت سے کام کیا کرتے تھے اب مشین کا زمانہ ہے ہر چیز مشین سے کیا جاتا ہے